दासान्दि बांसिन बाहायजानाय एपफ्राथ' जाहैदों ससियेल मिडिया एप्स दा फेसबुक इन्सटाग्राम आरो अवाट्सएपखौ बांसिन बाहायनाय जायो जोंनि माबायाव ओनसोल जोंनि देसआवनो होनजायो आमफाय ओरैनोथ' टुइटारखौ बाहायो खिन्थु सेलिब्रिटिसआ बांसिन बाहायो आमफाय गुगोलखौ बाहायो गुगोल एपखौ माबाफोर सार्च खालामनो नागिरब्ला ओमफ्राय मोजां मोजां एपआ जाहैदों जोङो फरायनायनि एप मोनो बायजुस नङाब्ला मेल्ला गुबुन गुबुन एप दं जेरावहाय जों फरायनो हायो एपनिफ्राय पेमेन्ट खालामनानै गुबुन गुबुन टेस्टनि थाखाय एकजाम्सनि थाखाय एन्ट्रेन्सनि बेफोरो जोबोद मोजां फरायनायनि थाखाय आरो गाज्रिआ जाहैदों गेम्स एक्जामपल पाब्जि बेफोरो मानसिफोरनि ब्रेइनफोरखौ नस्थ' खालामो गथ'फोरनि लाइफखौ नस्थ' खालामो मानोबा बिसोरो बेलेन्स खालामनो हाया गावसोरनि डेलि लाइफजों गेमजों स' गेम गेलेनानै गाज्रि जालाङो बेनो